मुंहिंजे योग अभ्यासु जे जेको जीवन काल आहे मुंहिंजो उहो लॻभॻि लॻभॻि अठावीह साल जो थी वियो पर इनमें कहिड़ी प्रकार जी कोई चुनौती मूंखे आयी कोन्हे पर मूंखे इनमें थोरी कॾहिं कॾहिं टाइम जी प्रोब्लम रहंदी हुई त उन्हीअ खे मां वरी अवसर में चेंज करे वठंदो हुयुमि की मां उन्हीअ जो फ़ाइदो अगरि मां योग अॼु न बि वियो आहियां टाइम जे कारण त उन्हीअ खे मां केश कीअं कयां त पोइ मां छा कंदो हुयुसि जीअं सदर में वेंदो हुयुसि मां त मुंहिंजे रोहिणी वेस्ट जो जे को रेलवे स्टेशन आहे इनजो मेट्रो जो हूअ टे किलोमीटर आहे त मां टे किलोमीटर न पंधि भजी वेंदो हुअसि वरी सदर उते बि लही करे उते बि पंधि हलिणो वरी हेठ मथे लहण चढ़ण क करण मार्केट में वञण त मां पंधि हलण जो ॾाढो शौंकीन रहियुमि मूंखे कंहिं प्रकार जी कोई कठिनाई आयी कोन्हे अगरि मूंखे सपोज कयो की टाइम न मिलियो त मां पंहिंजी रिकवरी पंधि हली करे करे वठिदो हुयुमि त पंधि हलण सां छा आहे हार्ट बीट मुंहिंजी बिल्कुलु बढ़िया थी वयी मुंहिंजो बी पी बि कंट्रोल अची वियो ऐं मुंहिंजो जे को ब्लड सर्कुलेशन आहे उहो बि बिल्कुलु ठीकु थी वियो ऐं हार्ट ब्लॉकेज बि मुंहिंजी बिल्कुलु न ठही त हाणे जीअं डॉक्टर बी पी शुगर जी दवाऊं लिखी ॾिनऊं त पोइ मां दवाई त खाधी कोन्ह पूरी जिन्दगी हाणे घट में घटि चोवंजाह साल जी उमिरि में वञी शुगर जी दवाई वञी करे मां चालू कयी जो थोरी आखिरीं में मूंखे परेशानु करण लगी थोरी घणी त उन्हीअ में मां पंहिंजी एक्टीविटीज वधाए छॾियूं त चारि पंज साल हाणे मूंखे थिया आहिनि दवाऊं खाईंदे हुए उन्हीअ बि उन्हीअ में बि मां कब्ज जी दवाई बिल्कुलु न खाईंदो आहियां न में गैस जी दवाई खादों खाईंदो आहियां न में केलेस्ट्रोल जी दवाई खादों खाईंदो आहियां न में बुख लॻण जी दवाई खाईंदो आहियां मूंखे बुख एतिरी बढ़िया लगंदी आहे मुंहिंजो पेट हिकदमि बिल्कुलु ईंअ फ़सक्लास साफ़ रहंदो आहे की जें जो कोई हिसाब न आहे ऐं मां शुद्ध शाकाहारी आहियां मूंखे वेजी वेजीटेबल खाइण में ॾाढो शौंक़ु आहे ऐं शाम जो दिनचर्या में मां फ़्रूट जरूर खाईंदो आहियां उन्हीअ सां मुंहिंजो पेट जरा सही रहंदो आहे ऐं साई भाॼी बि मां शौंक़ु सां खाईंदो आहियां त मूंखे कंहिं प्रकार जी मतिलब योगा में दिक़तु न आयी ऐं लॻभॻि लॻभॻि मतिलब सतरि असी पर्सेंट आसन मां सभु लॻाए वठंदो आहियां चाहे उनमें मंडूक आसन हुजे या छा नालो हुजे वज्र आसन हुजे या ॿिया आसन आहिनि हीअ सभु आसन मां सतरि असी पर्सेंट खनि लॻभॻि लॻभॻि सभु लॻाए वठंदो आहियां ऐं मूंखे दौड़ करण में बि ॾाढो ख़ुशी मिलंदी आहे मां पंज सत ॾह किलोमीटर त कुझ सम्झदो ई न आहियां मुश्किलु आसन त हाणे यादि नथो अचे पोइ ॿुधाईंदोमाव ठीकु आहे न मुश्किलु आसन इलाही आहिनि जेके मां न लॻाए पाईंदो आहियां बाक़ी सतरि असी पर्सेंट आस अ आसन त मां लॻभॻि लॻभॻि लॻाए वठंदो आहियां थैंक्यू